जब हम लोग पहले भैंस ख़रीदने जाते हैं भैंस ख़रीदने खोज कर ख़रीद लेते हैं तो ख़रीद कर उसको लाते हैं ला कर उसके पालते हैं पालते हैं तो पाल कर तब ही उसको बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग धनवाने ले जाते हैं कि धनवा कर लाते हैं तो उसको बच्चा जो पेट में हो जाता है तो बच्चा देती है तो उसको हम लोग को तो उसको दुहते हैं दूध दोह कर उसको हम लोग को खाते हैं खा कर और भैंस को दूध को वह बचता है तो उसको हम लोग ले जा कर बेचते हैं बेच कर उसका छेना उना बर्फ़ी उर्फ़ी यही सब कुछ होता है फ़ारते हैं जब गुला जामुन गुलाब जामुन वही बनाते हैं बना कर उसको सेल करते हैं हम लोग और और क्या करते हैं उसका एक दूध की हम लोग की दही भी जमाते हैं दही जमा कर उसको घी निकालते हैं घी निकाल कर आदमी को बेचते हैं बेच बाच कर सब कुछ कर के उसको रेडी करते हैं रेडी कर के तब चुकल होते हैं जब उसको हो जाता है तो और करते हैं बेच बाच कर को रेडी हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग करते हैं उसको खिलाते हैं भैंस को चारा ऊरा लाते हैं चारा ऊरा बाल उल कर खिलाते पिलाते हैं उसके बाद में तब उसके हम लोग पूरी देख भाल पूरी देख भाल पूरा भी करते हें जब देख भाल करते हें तो उसके बाद में पूरा जब बच्चा देते हैं तो उसके बाद में बच्चा जब दे दिया तो उसके बाद में हम लोग उसको दुहते हें दूध दाह कर उसके बाद में और आइए इधर और बकरी बकरी हम लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं बकरी को ख़रीदकर लाते हैं उसको जब धनाती है बकरी को लेकिन उसको धनवानु ले जाते हैं धनवा कर ले कर आते हैं तो बच्चा देती है बच्चा दे देती है तो उसको हम लोग बहुत पालते हैं बच्चा को जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसको हम ले जा कर बेचते हैं बेचते हैं तो कसाई ले कर जाते हैं कसाई ले जा कर उसको अपना काटते हैं बेचते हैं हैं अपना सप्लाई करते हैं उस काट पीट के पूरा तो करते हैं और उसमें बकरी गरेरी क्या करते हैं गरेरी अपन बकरी को पालते हैं चर चराते हैं सब कुछ करते हैं चरा उरा लेते हैं तब जा कर उसके बाद में करते हैं उसके बाद में बकरी को जब पाल लेते हैं तो बेचने ला कर होते हैं तो बेचते हैं बकरी को तो कसाई ले जाते हैं कसाई ले जा कर अपना उसको इधर उधर से काट पीट के तो करते हैं अपना उन लोग का वह धँधा है बकरी के कसाई लोग का तो हम लोग को अब बकरी को और भेड़ भेड़ हम लोग पालते हैं भेड़ पाल कर तो बहुत आमदनी आती है आदमी भी पाल लेते हैं भेड़ को पाल कर उसको हम लोग चराते हैं चरा कर बच्चा देती है जब बच्चा देती है तो कित एक दो तीन बच्चा देती है बच्चा देती है तो हम लोग बहुत ख़ुश होते हैं चलो हम लोग को बकरी भेड़ हम लोग का दो बच्चा दिया है दो बच्चा दिया तो दो बच्चों से हम लोग का कई बच्चे हो जाएंगे तो उसको फिर रखेंगे तो रख लेंगे तो बच्चा हम लोग को एक ब दो बच्चों से हम लोग को कई बच्चे हो जाएँगे कई बच्चे हो जाएँगे तो दो बच्चों से तीन बच्चे हुए तीन बच्चों से चार बच्चे हो जाएँगे चार बच्चे हो जाएँगे कुछ पैसा हम लोग को मिल जाएगा तो बकरी कसाई आया है एक दिन हम क्या किए कसाई को बकरी अपना बेच दिए बकरी को बेच दिए तो कसाई ले गया कसाई ले गए गया अपना किया किया काटा पीटा क्या किया बेचा बेच कर वही धन्दा भेड़ को किया भेड़ हम लोग को पाला लाया भेड़ पर ख़रीद कर लाया तो उसको पाला पाला भेड़ भी बच्चा चार दिया है बच्चा चार दिया तो उसको हम लोग को पाला तो पाल दिया बड़ा हो गया बच्चा तो उसको गडरी वह तो आया कसाई कसाई को हम लोग को अपना बच्चों को दे दिया जब कसाई को दिया तो बच ले कर गया बहुस ख़ुश हुआ चलो एक बच सस्ते में बच्चा हमको चार बच्चे मिले हैं अब चार बच्चे बेचेंगे कस्स कसाई लिया तो चार बच्चे बोला चार बच्चे बेचेंगे तो पैसा बहुत मिलेगा हम लोग को इतना पैसा मिलेगा तो बहुत ख़ुश हो गया तो फिर वह उसके बाद में फिर एक बच्चा लाया उसके बाद में जब एक बच्चा ख़रीद के लाया तो बोला इसमें तो घाटा है होने वाला है तो फिर उसके बाद में सोचा फिर